पंद्रहां फरवरी उणिवीह सौ पंजहतरि पंद्रहां नवेम्बर उणिवीह सौ नवानवे टे अक्टूबर ॿ हज़ार छवीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु यारहां अक्टूबर उणिवीह सौ उणहतरि